ہیلو سر كیا آپ اوبیر كسٹمر كیئر سے بول رہے ہیں سر ابھی ہم نے دس منٹ پہلے اسٹیسن جانے كے لیے ایک ٹیكسی بک كی تھی لیكن آپ كا ڈرائیور ٹائم سے نہیں آیا جس كی وجہ سے میری ٹرین چھوٹ گئی اس لیے آپ سے گزارش ہے كہ مجھے میرا پیسہ جلد سے جلد واپس كیا جائے